اتر پردیش کا دورہ کرتے ہوئے ہم بہت ساری سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں ہم سیر سپاٹا کر سکتے ہیں ہم ایڈوینچر کر سکتے ہیں ہم بہت سارے طرح طرح کی قسم کے اسپورٹس میں حصہ لے سکتے ہیں ہم پیرا گلائڈنگ بھی کر سکتے ہیں واٹر اسپورٹس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اتر پردیش میں ہم گھوم سکتے ہیں اور ایڈوینچر بھی کر سکتے ہیں ہم طرح طرح کے اسپورٹس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں